औ गय फुलियालाय दङमोन दंनाया गय फुलिया मेरला दं जोंनाव बुर्जानो दामा दालाव फनचास थाखा खमाया जोंहा बेसेबांनिनो फानहरखायो

बेसेबां लाङो

जोंना गय फुलिया बुरजा दंखायो न'आव जावैदों फान्नो जावैनाय दंखायो जोंहा दामा बुर्जा लाङोबा पयच'लिस थाखा नांगोन ए ए माबा गय गायनाय नेमा दस पुट दस पुट गोजान आरो फुलि जावखुनाय समाव खासिफोरजों मोजां थख' थख' हाख'नानै हाखर एसे मोजां खदालजों जावनानै गायनांगौ औ जोंनाव मेरला दं गय फुलिया औ दे औ दे औ औ दे जागोन दे